कोकी दाल पातो फुलिको फुलिको दाल पकवान बिहु सिंगड़ियूं साई भाॼी पुलाउ सयूं पटाटा बिहु बसर मटर पनीर भुॻा चांवर भुॻी भाॼी लौकी तुरियूं फुल पताशनि जी भाॼी स्वांजरे जा गुल स्वांजरे जो रायतो कढ़ी चांवर मेथी पटाटा